जीअं त मुंहिंजे घोठ जो रैडीमेड कपिड़े जो कमु अथनि त उन्हनि सां गॾु मूंखे बि कॾहिं कॾहिं पाण सां गॾु वठी वेंदा आहिनि मार्केट में हल भई ॾिसि छा आहे छा न आहे मूंखे बि थोरो सहुलियत थी वेंदी ॿ ॼणा हूंदासीं असां त हिननि सां गॾु कॾहिं मां हिंदू माता मार्केट कॾहिं किंग सर्कल कॾहिं उल्हासनगर कपिड़े जा जेके होलसेल जा मार्केट आहिनि उन्हनि सां गॾु वेंदी आहियां ऐं हुते वञी भाओ तोलु कंदी आहियां केतिरो आहे कहिड़ो हले थो कहिड़ो नथो हले सिबियलु आहिनि या कचो कपिड़ो आहे या केतिरी सिलाई आहे या छा आहे उहो सभु मां बि माप तोलु कंदी आहियां उन जे हिसाब सां असां वठी ईंदा आहियूं ऐं असांजो इहो ई उदेश आहे की असां बि अगरि असांखे हुते थोरो घटि पैसे में मिले थो त असां न असां हुन में ॿ पैसा वधीक ॾेई करे असां बि कुझु कमायूं कुझु अॻियां वधूं ऐं असांजो धंधो आहे त असां बि सोचंदासीं असांखे बि थोरो घणो अॻियां वधंदो ई वञे अगरि मूंखे कुझु हूंदो ई न पैसा घटि हूंदा ऐं मां होतिरे में ई वठी वियमि त मज़ो न ईंदो विकिरण में हिन करे मां बि वेंदी आहियां ॾिसंदी आहे छा हले थो छा की कॾहिं इहे घर में हूंदा कॾहिं न हूंदा आहिनि त मूंखे बि हुननि जे परे पुठु मूंखे बि कमु करिणो पवंदो आहे न त हुन जे हिसाब सां मूंखे सॼो हुननि सां गॾु घुमी करे सिखिणो पवंदो आहे